हाँ मैं अपने खाली समय में सिलाई का काम कर लेता हूँ जोकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं समय पर समय पर बुनाई कढ़ाई जैसे काम भी कर लेता हूँ मेरा मानना है कि कोई भी काम करने में हमें उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए मैं कई प्रकार के कपड़े सिलाई करता हूँ तथा उनके नए नए तरीक़े प्रयोग करके लाता हूँ और साथ ही कई प्रकार के नए कपड़े बनाने का प्रयास करता हूँ मैंने कई प्रकार के कपड़े बनाए हैं जैसे सट टीसट कुर्ता पैजामा आदि हमारे क्षेत्र का प्रारम्भिक परिधान कुर्ता पैजामा है जोकि मैंने कई बार बनाए हैं और साथ ही उसमें जैकेट टोपी आदि भी बनाए हैं मुझे सिलाई के साथ साथ बुनाई भी पसंद है बुनाई में ऊन की ऊन कि बुनाई से सर्दी कि स्वेटर बनाना टोपी बनाना जैसे काम भी मैंने किए हैं